सर नमस्कार सर हम बिहारमे छी अभी हम हम कुन्दन कुमार झा बाजै छी सुपौल डिस्टिकसँ अपना पास अपन होटल चाही की अपना पास अपना पास एक्चुली जरुरत छै एकटा रुमके अच्छा अच्छा डबल छै कि सिन्गल छै अच्छा दुनू छै ने कोना की छै यौ रुमके व्यवस्था यौ अच्छा आओर लन्चके केना की सिस्टम छै अच्छा साफ सफाइके किछु बताबु साफ सफाइ ठीक छै ने यौ ठीक छै अच्छा अपन पता की छै सोलह सए

ओहिठमा अपने अविलेबल रहबै की अहाँ अहांँसे बात कए कऽ बस हमरा ऑनलाइन भेटल गुगल पर भेटल हँ आबै छी आबै छी आबै छी आबै छी